औ ओमफ्राय नोंहा खय बिघा गायखो गयआ गयआ गयखौ होनदोंलां औ सुइद' बिघा गय गायोबा बिघायाव बिसिबां थाङो ब्रा बिसिबां खरसा जाहैयो थिनस' दाल खरसाया बिसिबां थाङो एक बिघायाव बिफां थिफां लानानै फसिस हाजार बिघायाव आरो हासारखौ मा खालामनांगौ गय गायनोसैबा हाखौ मा खालामनांगौ एवग्रोनांगौ नामा हाखौ एवआबाबो जायो

गायखां

होम्बा गायखांनानै

दै मेचिनजों हगारनानै लोमहोनांगौ आरोखि ना जेनेबा गायनो गायनायानोथ' दैलाङावसो गायखानांगौ ना दैलांआव गायोबा मोजां जेनेबा बैसाग मासआव ना ओमफ्राय फिथाइखौ मोनगोन बिसिबां बिसिबां फाख फाख गायनांगौ

सय फुट ना साथ फुट साथ फुटआवसो जायोदां गयआ साथ फुटआव गेजेर गेजेर ट्रेकटारबो हाबनांगौ जाहैबाय ना